میں اپنے اسکول پکنک کے بارے میں بتانا چاہوں گی ہم جب بھی اپنے اسکول سے پکنک پہ جاتے تھے مجھے بہت مزہ آتا تھا کیوں کہ وہاں جانے کے لیے ایک اکسائٹمنٹ رہتی تھی کہ ہم اسکول سے جائیں گے ہمیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں جاتی تھی مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ گھوموں گی کھیلیں گے ہم وہاں ہم اکثر اسکول سے پکنک لوٹس ٹیمپل سائنس سینٹر سائنس سینٹر انڈیا گیٹ وغیرہ جایا کرتے تھے پورے دن کا ایک پکنک ہوتا تھا جس میں ہمیں لنچ ملا کرتا تھا لنچ میں ہمیں ویج تھالی ملتی تھی اور ساری ٹیچرس جو ہوتی تھیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی کہ بچے کہیں کھو نہ جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ چلے جائیں اور وہاں پر ہمیں ایکٹیوٹیز بھی کرائی جاتی تھی جیسے کے چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز نہیں وہاں پر ہمیں کھیلایا بھی جاتا تھا ہم ٹیچرز کے ساتھ کھوکھو کھیلا کرتے تھے سائنس سینٹر جو ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں پوری پوری معلومات دی جاتی تھی کے یہ کیا چیز ہے کس طریقے سے چلتی ہے یہ چیز کب وجود میں آئی ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا اور آخر میں ہمیں ایک ڈپرس اسٹارک لے کے جایا کرتے تھے ان ڈپرس اسٹارک میں ہم سب بچے بہت کھیلا کرتے تھے بہت مزے کرتے تھے اور اپنا شام کا ناشتہ کرا کرتے تھے